हाँ मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाली मुख्य रूप से खेती है यहाँ कृषि मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को संभालती है क्योंकि मध्य प्रदेश में अत्यधिक गेहूँ का उत्पाद होता है और सोयाबीन का उत उत्पाद होता है इसी के साथ यहाँ धान का भी उत्पाद होता है कृषि द्वारा मध्य प्रदेश की अस्थव्यवस्था को संभाला जा रहा है और इसी के साथ बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं जैसे कि भोपाल का मध्य मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर कई सारी कारखाने और कम्पनियाँ मौजूद हैं जो कि जहाँ बड़े बड़े सामान बनते हैं और भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स बी एच एल मौजूद है यहाँ पर भी बहुत बड़ी कंपनी है जो लोगो को रोज़गार देती है और ये मध्य प्रदेश की और भोपाल की अर्थव्यवस्था को संभालती है